میں اپنے میں اپنے صحت کی دیکھ بھال اور نکلو ہم کے لیے سرکار سے بہت سارے درخواست کرنا چاہوں گی جیسے کہ ہم جس گاؤں میں وہاں یہاں پہ جو ہے نا بہت بہت سارے ایسا چیز جس کا کوئی ویوستھا نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ پڑھائی یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں پڑھائی ہی نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے یہاں پہ سرکاری اسکول میں وہ ٹیچر لوگ ہیں وہ پڑھاتے نہیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جاتے ہیں ان لوگوں کیا ہے مہینہ کا پیسہ مل رہا ہے بس ہو گیا یہاں پہ زندگی کیسے کی برباد ہو رہی ہے بچے کی تو سرکار سے یہ درخواست ہے کہ وہاں وہ چیک کروا ہے کہ وہاں پہ بچے کو پڑھائی ہو رہا ہے ہو رہا ہے ٹیسٹ لے جس سے پتہ چلے کہ بچہ پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے وہ کیا سیکھ رہا ہے جو درخواست اور اور روڈ بنانے کی ہمارے ادھر ہمارے گاؤں میں روڈ کی بہت دقت ہے روڈ نہیں ہے جس سے آئے دن بہت سارے ایکسیڈینٹ ہوتے ہیں اور اور سرکار سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ ندی تالاب کو ہاں پل بنائے مطلب ندی جو ہے اس کے اوپر پل بنائے زیادہ تر لوگ جو ہے نا مطلب ندی پار کرنے میں ڈوب جاتے ہیں جن سے ان کی موت ہو جاتی ہے تو سرکار سے یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اس کو پل بنائے لیکن زیادہ تر سب سے زیادہ درخواست ہے کہ وہ پڑھائی کو ایجوکیشن سسٹم صحیح کریں جو کہ بہت خراب ہے بہار کا یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو کچھ نہیں آتا ہے بہت اور بےروزگاری یہاں پہ اور یہاں پہ تو بےروزگاری بھی بہت ہے یہاں پہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جس جن پہ بےروزگاری جن کے یہ بےروزگاری بہت اتنے پڑھے لکھے یہاں پہ نوکری جلدی مل ہی نہیں رہی ہے یہاں پہ ایک فارم بھرتے ہے یہاں پہ لاکھوں لاکھوں بچے بچے رہتے ہیں جیسے بےروزگاری بھی بہت زیادہ ہے غریبی وہ ہم چاہتے ہیں ان سب چیزوں کو درخواست سرکار سے وہ ان سب چیزوں کو وہ دور کرے اور اور وہ اور وہ سب کو صحیح کرے سڑک بنا دے پل بنا دے پڑھائی اسکول کھولے جیسے یہاں پہ کیا سرکار اسکول میں کوئی پڑھتا نہیں ہے سب بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنے جا رہا ہے اور غریب لوگ کیا کرے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا سکے اسی لیے یہاں کے اسکولوں کو بہت اچھا کرنے کی ضرورت ہے